हाँ जी मैडम बोलिए नमस्ते मैं बढ़िया हूँ अच्छी हूँ हाँ जी मैं बार बार शॉप से ही बात कर रही हूँ देखो बालों की कटिंग का है तो मैं पहले आपके बाल को देखूंगी की आपके बाल कैसे है कितनी लंबे है किस हिसाब से आप शॉट कराना चाहते हैं उस हिसाब से और ब्लीच पहले आपकी इसकिन मुझे देखनी पड़ेगी क्योंकि आपकी स्किन पर ब्लीच जायेगा की नहीं जायेगा वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा तो बात ये है कि आपकी स्किन कितनी डल है क्या है आपकी स्किन पर ब्लीच करेंगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा क्या है तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा वैसे आप प्लीज़ ना कराये तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके अलावा आप करा लें डी टेन है क्लीनअप है फेशियल है देखो मैडम ब्लैक हेड व्हाइट हेड है ना ब्लीच से तो हटते नहीं है आपको अगर कराना है तो आप फेशियल कराएं फेशियल आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा उसमें आपके स्टेप बाइ स्टेप फेशियल होते हैं तो फेशियल से क्या है आपके स्क्रप से आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाएंगे हम उसमें स्टीम भी देते हैं जिससे आपके दस्ट जो है रोम क्षेत्र में भरी हुई है वो निकल जाये बाहर

देखो वाइटनिंग ग्लो का है वी एल सी सी का है अरोमा का है ओ थ्री है ओजोन फेशियल भी है मशीनरी फेशियल भी है आपके अगर ऑयलीय स्किन है तो आपको मैं जेल बेस फेशियल करूँगी नहीं नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जेल बेस फेशियल मैं करूँगी आपको पिंपल्स वगैरह की शिकायत नहीं होगी हाँ तो आप आ जाइए हेयर कट में आपका देख लूँ आपके बाल कैसे क्या हैं तो मैं आपका हेयर कट कर दूँगी पहले मुझे आपके बाल देखने पड़ेंगे कि कितने हैं मुझ तो आपके बाल कहाँ तक है मेडम आप ये कमर तक वाले और आप कंधे तक बाल कराना चाहते हैं इतने छोटे क्यों मैडम ये आज कल बड़े बालों का ट्रेंड चला हुआ है उसमें मैं आपके अच्छे अच्छे डिजाइन के बाल काट दूँगा स्टेप कटिंग कर दूँगा फेदर फेदर कट भी हो जाता है एस स्टेट कट भी हो जाता है आपके ये थ्री स्टेप कट भी हो जाते हैं मल्टी पर्पस कट भी होता है तो मैडम शोर्ट में आपके ना ब्लंड कट चलता है बॉय कटिंग चलता है कटोरा कट चलता है तो फिर आप है ना फेदर कट करवाएं इसके आपके पैसे लगेंगे इसके करवाओगे तो पाँच सौ रुपय आपके काट के और आपका आप करवाते तो उसके हजार रुपए लगेंगे हाँ मैं फ्री हूँ आप आ जाओ